ہیلو جی سلام علیکم ہاں سارا اسٹیشنری جی جی کونسی کمپنی کا ہونا آپ کو کیشو کمپمی ہے سیمسنگ ہے کون سا یہ آپ کو کون سا ہونا ٹاپ کی کمپنیوں کا ہے آپ کو کیا ریٹ کا ہونا ہے اس سے ہٹ کے کچھ بھی اور ہونا کیا آپ کو کچھ چیزاں ہیں جامیٹری بوکسسز ہے بکس ہے اسٹیشنری بولے تو کیلکولیٹر

سات سو میں ہے سات سو میں ہے کیلکولیٹر جی ہاں جی ہاں کوئی بات نہیں آپ کو جو سمجھ میں آ رہی وہ دیجیے جی ہوں نہیں کمپنی اچھی رہے تو ہم اچھا ٹیپ ہوتا جی مال کاپی بھی جی مطلب کسٹمر بعد میں پھر آئے گا سر آپ کے یہاں جی آپ کے لیے ففٹی روپیز کم کر دیں گے پچاس روپے ٹھیک ہے پھر آپ کیسے بنیں گے کیش بنیں گے یا گوگل پے فون پے کس سے جاتا کیش ہی دے دیجیے آپ کب ہونا آپ کو کل ہونا ہے شام میں آپ آکے لے کے جاؤ جی موتی دروازہ سارا اسٹیشنری آپ وہاں آ کے پوچھ لیجیے مشہور ہے ہماری اسٹیشنری نیشنل اسکول کے سامنے اوکے آئیے اللہ حافظ